हैलो हाँ आप डाइंस से क्लास से दीदी बोल रहे हो दीदी हमें वह डाइंग सीखना था मतलब मतलब आपके यहाँ कौन कौन से डांस सिखाया जाता है अच्छा अच्छा आपके यहाँ घूमर सिखाते हैं सो घूमर वाला ही सीखना था जो आपको आपका घर कहाँ पर है अच्छा जी हाँ

और आ और और कौन कौन से आते हैं आप डांस में तो सीखा दोगे ना और बच्चे बोल रहे थे आने के तो इसलिए आप से हम पूछ रहें कि आपको को और कौन कौन से आते हैं अच्छा जी और प्राइस कितने पैसे लेंगे आप माने आप कुछ कम नहीं करेंगी नहीं अपनी जा मतलब आप थोड़ी कम कर देतें हर बार हम आपके पास ही आते और आप

जी ठीक है धन्यवाद आ जाएँगे हम